السّلام علیکم جی آپ راہل اسکول کی پرنسپل بات کر رہی ہیں ایکچولی جی میم میں ایمن بات کر رہی ہوں آپ کی ہی اسکول کی پاس آؤٹ ہوں میرا ٹویلتھ یہیں سے ہوا ہے ریسینٹلی اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر آپ اسے پورا کر سکیں بہت ضروری کام تھا ایک جی جی جی جی جی ٹویلتھ سی یہ میرا سیکشن رہا ہے اور زینت میم میری کلاس ٹیچر رہی ہیں ان کے انڈر انڈر میں نے پڑھائی کی ہے اور میں بس جی جی جی جی تو ایکچولی میم مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ یہ جو میرے فادر ہیں وہ علی گڑھ پوسٹ آفیس میں تھے لیکن ان کا ابھی کل ہی ٹرانسفر بلرام پور میں ہو گیا ہے جس کہ وجہ سے کل ہمیں اور پوری فیملی کو شفٹ کرنا پڑ رہا ہے بلرام پور میں اور وہاں پر میں چاہ رہی ہوں کہ میرا ٹویلتھ تو ہو گیا ہے اب میں گریجویشن کے لیے بلرام پور میں ہی ایڈمیشن لوں گی اور اس کے لیے مجھے اپنا ٹرانسفر سرٹیفیکٹ چاہیے کل بٹ میم بٹ میم ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم لوگ تو کل ہی شفٹ کر رہے ہیں بلرام پور اور وہاں سے میرے لیے آنا پواسبل ہی نہیں ہے کیونکہ فادر کو مجھے ابھی ہی جوائن کریں گے انہیں کوئی بریک نہیں ملے گا وہاں سے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے گھر میں کوئی اور ہے نہیں فادر ہی ہیں ان کے ساتھ ہی میں آ سکتی ہوں تو پلیز آپ دیکھ لیجیے کہ کل ہی سرٹیفیکٹ مل جائے اگر کیونکہ وہاں ابھی ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ آنے والی ہے مجھے وہاں سبمٹ کرنا ہے مارک شیٹ جی جی اوکے اوکے تھینک یو میم تھیک یو ویری مچ آپ نے بہت بڑا مسئلہ میرا سوالو کر دیا جزاک اللہ میم بہت بہت شکریہ جی جی جی جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ السّلام علیکم